सामान्यतः अगर हमारे जैसे लैपटॉफ या कम्प्यूटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो वह पहले तो ये है कि अपने आस पास या तो जो बड़े भइया हैं या फिर हमसे बड़े वो हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हैं फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी दिनों से उनके पास है तो हम सामान्यतः तो उन्हीं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपका ये जो दिक्कत है उनको दिखाते हैं ये और फिर वो हमको कोई न कोई शॉल्यूशन इसका देते हैं और हम फिर उसी के या उसके कम्पुटर की समस्या को वो कर लेते हैं लेकिन अगर कभी कभी ये हो जाता है कि कि समस्या बड़ी हो गई है उसमें वो कम्प्यूटर में कोई ज़्यादा ही कुछ खराबी हो जो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है और हमारे बड़े भइया को या फिर कोई जो हमारे आस पास पड़ोसियों में नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो पास के जो साइबर कैफ़े हैं वहाँ पे जाके दिखा लेते हैं या फिर कम्पूटर चलाने वाले उनका वो कर सकते हैं या फिर जो आज कल तो हर एक जगह पे कम्प्यूटर कोचिंग और ऐसी ऐसी संस्थाएँ खुल चुकी हैं जे ओर जहाँ से हम वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको दिखा सकते हैं उनके उनसे ये पता कर सकते हैं वरना तो अगर छोटी मोटी समस्या हो तो आज कल जैसे यूट्यूब वगैरह पे ही देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन गूगल और यूट्यूब पे ही देख के वीडियो देख के ही ये कैसे हुआ है तो वैसे हम कर सकते हैं सॉल्यूशन उसका पता कर सकते हैं अगर वो सो वो यहाँ से यूज हो सही हो रहा है तो सो हो रहा है वरना तो आज कल हर एक क्लासेस में हाँ ऐसे ये इंडिया के अपने कि हर एक जगह पे इस्कूल जितने भी हैं कम्पुटर पढ़ाया बच्चों सबको बचपन से ही पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर ओ जो हाई क्लासेस के के इस्कूल हैं तो वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का वो करने के लिए वन टू वन इंट्रैक्शन वैसे ऑनलाइन भी कराया जाता है वरना ऑफ़लाइन तो टीचर वो लैब में ले जाया जाता है कम्प्यूटर लैब में और वहाँ पे उन लोगों का कराया जाता है तो टीचर्स भी वहाँ पे बताते हैं और बच्चे भी समझ जाते हैं और इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कम्प्यूटर के बारे में आज सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि डेली लाइफ़ में नहीं कम्प्यूटर तो मिनी कम्प्यूटर या फिर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हमको उससे पता चल जाती हैं वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं वरना नई चीज़ें जानकारियाँ जैसे हैं कि कोई दिक्कत हो जाती है तो वहीं से प्राप्त कर सकते हैं और जैसे यही कर करके हम उसके अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं और या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा कोई समस्या हुई तो हम कोई बड़े संस्थान और उसमें जाके ये कर सकते हैं उनको दिखा सकते हैं कि जो उसके जानकार हों या फिर कम्पूटर सही करने वाले हों क्योंकि आज वो हर एक कस्बे और हर एक जिले के उसमें हैं जरूर होते हैं तो हम वहाँ जाके ग्रो कर सकते हैं